म्हाका संगीत आयकूपाक खूब आवडटा हांव सदांच जेन्ना जेन्ना म्हाजें काम जातकीच फ्री जाता तेन्ना त्या वेळार हांव मराठी आनी हिंदी पदां आयकतां म्हाजें आवडीच्यो गायिका किंवा म्हाका ज्यो गायिका आवडटा तेंचें नांव जावन आसा लता मंगेश्कर